पहले संसाधन की कमी से टीकाकरण हर जगह नहीं पहुंच पाता था इसलिए कि लोग देहात में बसे हुए थे संसाधन की कमी की वजह से कहीं जा नहीं पाते थे और टीकाकरण जिन्दगी में बहुत ही अनिवार्य है जिसके लिए सरकार कटिबद्ध कोशिश कर रही है कि सबको टीकाकरण हो जाए इससे छोटे बच्चों को टीकाकरण किया जा रहा है आज कल पोलियो हुआ ये सब हुआ सब टीकाकरण का ही उद्देश्य चल रहा है कि जैसे कोई महामारी या बीमारी न आने पाए टीकाकरण एक ऐसा चीज है कि जो हर एक आजन्म हर एक बीमारियों से मुक्ति दिलाती है लेकिन देहात के लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं और सरकार ये कटिबद्ध है कि हम बीमारी को जड़ मूल खतम करें जैसे देवी का प्रकोप पहले बहुत ज्यादा चलता था उसका टीकाकरण हुआ और उस पर कंट्रोल भी पाया गया इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि टीकाकरण बच्चों से लेकर के आज जिसका जो बीमारी का हो उसके लिए करना चाहिए हई इसमें कोताही नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी का जीवन टीकाकरण कराने से अगर बच जाता है तो कितना सुंदर होता है परिवार सुखमय रहता है टीकाकरण औरतों को होता है जैसे कि प्रेग्नेंट औरतों को टीकाकरण होता है बच्चों को टीकाकरण होता है छह महीने पर एक महीने पर टीकाकरण किया जाता है टीकाकरण बहुत ही लाभदायक चीज है लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि इससे कितना फायदा है और ये सरकार यह चाह रही है कि हमारा देश सुखमय जीवन बीताए लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि टीकाकरण पर ध्यान नहीं देते हैं इस पर ध्यान देना अति ही आवश्यक है क्योंकि जीवन ही सुंदर है जब जीवन ही नहीं रहेगा तो सुंदर क्या होगा इसलिए टीकाकरण लगवाना बहुत जरूरी है और हर व्यक्ति को चाहिए कि इस पर ध्यान देना होगा कि हम किसी बच्चे को टीकाकरण कराएँ टीकाकरण से ही बच्चे का जीवन सुखमय होगा